अ' नों आङो बै माबानि बेदबारिनि बिनिफाय नोङो हियार स्टेल खालामो मोन्ना अ' बेखौनो सोंनो सोंनो नागिरदोंमोन आङो ओं खालामनो नागिरदोंमोन आङो आमफ्राय दामफोरासो बेसे बेसेबां हारसिंसो खालामगोन अ' आनो माने ओरैनो सिमपोल खालामनो नागिरदोंमोन र' बिजौ खिनिखौ स्टेलनि औ अ' खेंख्रा बानायनो नागेरदोंमोन औ नों सोलाब्बाथाय खोन्था हरबानो जागोन दे दिनै सोलाबाबा ओं औऔ जागोन दे नों सोलाब्बाथाय खोन्था हरफिनबानो जाबाय आंनो सोलाब्बाथाय खबर हरफिनबानो जाबाय आंनो नोङो औ आमफ्राय बाखि खबर बोरै ए' आंनियाबो दंथ'यो बिदिनो गेजेरावनो आमफ्राय माथो ओंख्रि जानायमोन ए' ए' अ'

सोंहर फिनगोन दे सोलाबनाय सोलाबैखौ होनबा